हाँ जी मैडम जी बोलिए हाँ मैम बात हो रही है जी मैडम बोलिए क्या दिक्कत हुई है आपको टी शर्ट में नहीं मैडम ऐसा नहीं हो सकता है ब्रांडेड कपड़ों के रंग नहीं जाते हैं ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका रंग चला गया है अच्छा मैडम आपने कौन सा वाला लिया था आपने प्रिंटेड टी शर्ट खरीदा था तो प्रिंटेड टी शर्ट में मैडम ऐसी बात तो कभी आती नहीं है आप जो शिक़ायत कर रहे हैं ऐसा तो हमारी शॉप में कभी हुआ ही नहीं है हमारी शॉप में ऐसी तो कोई कपड़ों में दिक्कत नहीं आती है उसमें छोटे छोटे से छेद होने लगे हैं तो आप एक काम कीजियेगा आप वो टी शर्ट लेकर आइएगा मैं देखूंगी के उसमें क्या दिक्कत आई है मैं अपनी कंपनी में उसको भेजूंगी उसमें मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपकी टी शर्ट में क्या परेशानी आ रही है वैसे हमारे यहाँ कभी ऐसे कस्टमर की कोई कंपलेंट नहीं आई है आप जिस तरीके से मुझे बोल रहे हैं तो मैं आपकी बात को मन सकती हूँ पर आपको कपड़ा लेकर आना पड़ेगा मुझे दिखाना पड़ेगा मेरी दुकान पर आप सुबह ग्यारह बजे आ जाओ मेरी सुबह ग्यारह बजे आ जाती है वर्कर भी मेरे काम करने वाले कर्मचारी भी आ जाते हैं आप मुझे दिखा देना किस कर्मचारी ने आपको यह टी शर्ट दी थी मैं उससे बात कर लूंगा हाँ शक्ल ठीक है मैंने बिल दिया था पर टी शर्ट का मैंने नहीं देखा था मेरे को तो सिर्फ़ आपका रेट मालूम पड़ा था आप मुझे टी शर्ट लेकर आए मैडम मैं देख लूंगी की आपकी टी शर्ट में क्या दिक्कत हो रही है उसमें क्या परेशानी है मैं मेरी कंपनी और वहाँ भेजूंगी कि आपकी टी शर्ट में यह दिक्कत है तो मैं आपको नया टी शर्ट दिलवा दूंगी बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है मैडम की कभी कोई चीज़ ब्रांडेड में दिक्कत आ जाती है हो सकता है कि उस कपड़े में कोई प्रॉब्लम हो गई हो आप ले आना उस कपड़े को मैं देख लूंगी चेक कर लूंगी और मैं अपनी कंपनी में बात कर लूंगी के उस कपड़े में क्या दिक्कत है क्या समस्याएँ आईं है तो मैं जाकर भेज दूंगी और आपका कपड़ा वो रिटर्न हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई एक बार आप मुझे ला कर दिखा दीजिए तो मैं समझ सकूँगी उसको नहीं नहीं नहीं मैंने शाम का नहीं आपको सुबह ग्यारह बजे का ही टाईम दिया है आप कल सुबह ग्यारह बजे आ जाना ठीक है मैडम कल ग्यारह बजे आप आ जाओ मैं आपको मिल जाऊंगी धन्यवाद मैडम